हा कि नेईं अगर अस स्बिमिंग कुसै गी सिखागे ते ओहदे च केह् साढ़ा फायदा अगर अस कुसै गी स्बिमिंग सिखागे ते एहदे च साढ़ा बी बहुत ज्यादा फायदा ओहदे च कि अस कुसै गी सिखागे अस कुसे दी हैल्प करगे असेंगी बी अच्छा लग्गना कि अस कुसै दी हैल्प करगे अगर कोई एमरंजेसी च घ्यान नेई जंदा ना उसी अस अगर कोई पानियै च डुब्बा दा उसी अस कड्ढी सकने अस उसी निकाली सकने कि उसी अस कड्ढी सकने कि ओहदी अस हैल्प करी सकने उसी अस ट्रेनिंग देई सकने द स्बिमिंग दी बहुत सारा एक्सपिरियंस ऐ बहुत ज्यादा एक्सपिरियंस ऐ स्बिमिंग क्योकि साढ़े घरा कोल ऐ स्बिमिंग पूल ऐ अस उद्धर करने रौहन्ने स्बिमिंग करदे रौहन्ने उत्थै पूरा एक्सपिरियंस ऐ उत्थै अस सिखाई बी सकने बहुत अच्छा लग्गना अगर अस कुसेगी हैल्प करगे स्बिमिंग सिखाने दी स्बिमिंग करने दी ट्रेनिंग बिच अगर कुसै दी हैल्प करी सकने ते बहुत बढ़िया लग्गना असें गी बी बहुत बढ़िया लग्गना कि अस कुसै गी सिखागे अस कुसै गी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा मुश्कल नशे च रौहंदा हैल्प करी सकने ट्रैनिंग करी सकने इस तरिके कन्नै असेंगी बहुत अच्छा लग्गना इन्ना अच्छा लग्गना कि साढ़े बी उनेंगी थोह्ड़ी साढ़ी तारिफ करनी के आसेंगी बचाया पानी थमां बचाया ुंहे बाद कन्ने स्बिमिंग कुस गी सिखानी जां ट्रेनिंग देनी ऐ फ्री आफॅ कास्ट ओहदी ट्रैनिंग कम्पलीट करनी ऐ ओहदी बहुत बढ़िया तरिके कन्नै ओहदी ट्रेनिंग कम्पलीट करवानी ऐ फ्री आफ कास्ट कोई फीस नेईं लेनी ओहदी क्योंकि मिगी बहुत अच्छा लगदा अगर कुसै गी अस हल्प करने बहूत अच्छा लगदा मतलब कि तसल्ली थ्होंदी कि नेईं अस कुसै दी अच्छी तरह कन्नै हैल्प करा ने ते कियां करा ने हैल्प अस ओहदी हैल्प बहुत अच्छे कन्नै करने मन करदा